ہماری ریاست بہار میں بہت ساری مرکزی فلم تھیئٹر اور ملٹی پلیکس ایسے ہے جو کہ اچھی اور نئی نئی فلمیں دکھاتی ہے جیسے کہ امرت سنیما ہال جوکہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اور دور دراز علاقوں سے لوگ اس سنیما ہال میں فلمیں وغیرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ملٹی پلیکس موجود ہے جیسے راہل ٹاکیز یہاں پر ابھی اچھے اچھی فلمیں دکھائی جاتی ہے اور اگر کوئی بالی ووڈ میں یا ہالی ووڈ میں کوئی نئی فلمیں آتی ہے تو اس سنیما اس سنیما ہال گھروں میں نئی نئی فلموں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگ بہت شوق سے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس سنیما گھروں میں اور فلمیں تھیئٹروں میں آرام سے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں جہاں پر ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے یہ سب چیزیں انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے جہاں پر لوگ اپنے اپنی پسند دیدہ فلم دیکھتے ہیں اعتبار سے آتے ہیں اور اپنی اپنی پسندیدہ فلم دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں خاص طور پر یہ ساری چیزیں تہوار یا کسی خاص موقع پر زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ تہوار کے دن بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے سنیما گھروں میں کیونکہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی مذہبی تہوار ہو یا کسی اور پروگرام ہوں اس میں ان سنیما گھروں میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور ہمارے بہار میں اس طرح کے تقریباً تمام شہروں میں سنیما گھر اور ملٹی پلیکس وغیرہ موجود ہے جو کہ نئی نئی فلمیں دکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان فلموں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور ان اور ان فلموں کو دیکھنے کا ان فلموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں